दिनै भारतआव नुनो मोननाय मखजाथावसिन जेंनायानो जाबाय प्लासटिक बाहायनाय जों प्लासटिक बाहायनायखौ खमायाब्ला एबा गाराब्ला जोंनि आथिखालनि खाथि खालायाव थानाय जेरै दैमा दैसा बिलो बिलोमा लैथो लैथोमा फुख्रि आरोफोरा गोमा लांजोबगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरा दैमा दैसा फुख्रिफोराव प्लास्टिकखौ बाहायनानै गारो आरो जाय प्लास्टिकआ हाजार हाजार बोसोरफोरब्लाबो सेवलाङा जायनि जाहोनाव दैयाव थानाय माखासे जिब जिबिफोरा गोमा लांनो हमदों आरो बेजों लोगोसे आबहावायाबो गुबुंले जानो हमदों जायनि जावनाव हां लानायाव एबा अक्सिजेन लानायाव गोब्राब जानो हमदों बिनि थाखायनो प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालाम नांगौ प्लास्टिक बाहायनायनि जुनै जोंनि आथिखालनि आबाद फोथार दुब्लि आबाद गायग्रा बिफां लाइफां गायग्रा जायगायाबो गोमा लांनो हमदों आरो बिफां लाइफां आबाद गायनो थाखायबो गोब्राब जाना फैदों मानो बुङोब्ला मैगं थाइगङा थाङा थाङा जादों आथिखालाव आबहावायानो गुबुंले जाबायब्ला मैगं थाइगङा माबोरै थांनो बिनि थाखायनो भारतनि सरखारा प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द खालाम नांगौ प्लास्टिक बाहायनायनि सोलाय आलदा मुवा जेरै थालिर बिलाइ लेखाजों बानायनाय जिराद मना बेफोरखौ बाहायनायनि बाहायनाय खाबुखौ लानांगौ आरो लासै लासैनो प्लास्टिक दिहुननाय खारखानाफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो खोमोर लांनांगौ नङाब्ला जोंनि आथिखालनि आबहावाया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंलेसिन जायोब्ला जों हां लानाय एबा अक्सिजेन मोननायाव गोब्राबसिन जागोन आरो अक्सिजेननि सोलाय जों अक्सिजेन अक्सिजेन सिलिन्डार लानांनो गोनांथि जागोन बिनि थाखायनो जों प्लास्टिक बाहायनायखौबो बन्द खालाम नांगौ आरो सरखाराबो बेफोरनि फारसे गोख्रों थिरांथा लानांगौ प्लास्टिकआ जोंनि थाखाय मोनसे बिस गोनां मुवासो प्लास्टिकजों जों देहा आबहावा गासिखौबो गुबुंले खालामना लाजोबो प्लास्टिकआ मोनसे एंगार जाथावै मुवा जाय जिनिसा हाजार हाजार बोसोर फबनानै एबा जोबनानै दोनब्लाबो सेवलाङा बिनि थाखाय जोंनि इयुन सिरिनि फैगोन एबा जोंनि इयुन सिरिनि फैगोन इयुनफ्रा जाहाथे खस्थ' मोना एबा थासारिफोरा गाज्रि जाया एबा दैमा दैसाफोरा गोमा लांनो हमा एबा अक्सिजेन एबा आबहावाया गुबुंले जाया बेनि थाखायनो भारत सरखारा प्लास्टिकखौ बन्द खालामनायखौ थिरांथा लानांगौ